हम जौनपुर से मिर्ज़ापुर घूमने के लिए आए हैं हम ने एक लोग से पूछा यहाँ पर रेस्टोरेंट कहाँ है वो वो बताएँ यहाँ पर बहुत अच्छा खाना मिलता है इस लिए मैं आपकी दुकान पर आया हूँ आप बताइए कितने रुपये प्लेट दे रहे हो आप कितने रुपये प्लेट दे रहे हो खाने में क्या क्या है सब्ज़ी है दाल है रोटी है चावल है पूरी है भाजी है क्या क्या है अब रोटी कितने रुपये की है चार रूपये रोटी बड़ी महंगी है आप थोड़ा कम कर दीजिए आपका नाम बहुत है कम कम कर दीजिए चावल अच्छे चावल हैं अच्छे से आपके वर्कर धोते हैं कि वैसे ही बना देते हैं रोटी रोटी अच्छे से साफ़ सफ़ाई से रखते हैं ना कि वैसे मतलब माटी उटी लगी रहती है उसी में रख देते हैं और दाल दाल कितनी प्रकार की है दाल जो है सब तीन चार प्रकार की होगी सब दे देना थोड़ा थोड़ा कर के और स्लाद सलाद में क्या क्या है क्या क्या मिला कर सलाद बनाते हैं मूली गाजर और शलजम ये सब क्या क्या मिला के बनाते हैं प्याज़ हो गया टमाटर हो गया मूली हो गई गाजर हो गया चुकंदर हो गया ये सब ना है ना